हलो नमस्ते भैया हाँ जी भैया तो खाली हैं भैया थोड़ा हमें संगम घूमा देते हमें बस वही संगम जाना है वहाँ से थोड़ा आप प्रयाग चलेंगे प्रयाग जक्सन

और चलेंगे पहले दोनों जगह का आप अपना रेट बता दीजिए सुल्तानपुर जक्सन से चलिए

जी मैं अकेला ही हूँ

अरे उतना बहुत ज़्यादा बता रहें आप अरे तब भी दो दो सौ में लोग चले जाते हैं आप तीन सौ बोल रहे हैं आप नया समझ कर बता रहे हैं क्या ढाई सौ तो फिर भी तो ज़्यादा ही है पचास रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप तो सब मेरे से ही ले लेंगे का

हाँ दो सौ से एकौ रुपया अब ज़्यादा हम नहीं देंगे ये नहीं कि मतलब वहाँ पे पहुँचाने के बाद फिर आप कहें कि नहीं मुझे तीन सौ चाहिए महँगाई बढ़ गई है तो उसपे पूरा जिम्मा हमी लिए हैं क्या तो बीस रुपया फिर भी तो प्राॅफिट हो रहा अरे तो नहीं चलेगा तो सब हम ही से ले लेंगे क्या नहीं नहीं वहीं पर छोड़ दीजिएगा नहीं नहीं नहीं नहीं हम अकेले ही है

ठीक है भैया ठीक ठीक जी भैया तो हम लोग अरे तो और कहीं अगर जाना हो तो उसका अलग से चार्ज बढ़ाऍंगे क्या थोड़ा बहुत चार दस किलोमीटर तो बढ़ी सकते हैं ठीक है ठीक ठीक है भैया नमस्ते भैया